आं मोजां मोननाय लिरगिरिया जाबाय कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा दा गैलिया संसाराव रुंसारि जालांबाय बिथांनि लिरनायफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनोमोन मानोना बिथाङा बांसिन फरायसा फरासुलि बे फरायसालिनि सोमोन्दै बिथाङा लिरदों आरो बिथांनि जिथु बर' रावखान्थि लिरनाय बे बर' रावखान्थि लिरनाय बिथांनि बिखौ फरायनानै जोङो जोबोद गियान मोननो हादों जे गथ'फोरखौ जोङो बोरैहाय फोरोंनांगौ बिनि गासै खिथियकखौ आयदाखौ जोङो बिथांनि बे रावखान्थि बर' रावखान्थि बिजाबनिफ्राय जों मोननो हादों आरो बिथांनि बिनि अनगायैबो आरो बिथाङा बर' रावआव गोबां बिजाब बेबायदि लिरनानै बर' माने थुनलाइनि बाहानदारिखौ माने गोगोम खालामदों दा बिथांनि जेसेबां लिरनाय दंमोन बिजाबफोर आङो फरायोमोन जोबोद मोजां मोनोमोन फरायनो दा अबेसे बिथांनि लिरनाय बे बिजाबफोरनि मुङा आंनियाव गोसोआव गैजोबलिया बावगुमा जोब्बाय थेवबो आङो बुंनो सानो जे कमल कुमार ब्रह्मआ बर' लिरगिरिफोरनि मादाव थुनलाइगिरिफोरनि मादाव सासे बिथाङा गोख्रों लिरगिरिमोन थुनलाइगिरिमोन बिथांनि लिरनायफोरखौ आङो दाबो गोसखाङो मोथो मोथो मोथो मोथो जोबोद मोजां मोनो बिथां ब्रह्मनि लिरनाय सोरजिनाय थुनलाइफोरखौ दा बिथाङा अबथिरा बे मुलुगखौ नागारनानै गालांबाय जेखि जादोलिया थथाफि बिथांनि जिथु सोरजिनानै गालांनाय बे सोरजिनानै गालांनाय थुनलाइफोरा दा बर' हारिनो थोजासे गोबां बिथिङावनो बिथाङा माबाखो लांदों लामा होलांदों लामा दिन्थिलांदों जोङो जुगे जुगे बिथांखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा गोसखांबाय थागोन बिथाङा जानो हागौ रुंसारि जाबाय थेवब्लाबो बिथांखो जों माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा